तो मैंने ना अभी अमेज़ोन से एक चद्दर और तकियों का एक पूरा सेट मंगवाया है जिसमें पाँच पाँच का सेट है तो उसमें ना तीन चादर हैं और दो तकिए हैं और तकियों में भी कवर लगा हुआ आया है तो उसकी क्वालिटी इतनी प्यारी है क्योंकि वो पूरा सूती का कपड़ा है जैसा उसमें लिखा था कि वो सूती का है और डबल बेड की पलंग के लिए है तो वो उसमें पूरे पलंग में आ भी गया है अच्छे से और तकिए हैं वो भी एकदम मैच के हैं तो वो पूरा बहुत सुंदर लग रहा है देखने में और तो और उसमें ना हम लोगों ने धोके भी देखा तो धोने के बाद भी उसमें से कलर बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं निकल रहा है उसका ना एकदम गुलाबी कलर है तो वो बहुत सुंदर कमरे के हिसाब से बहुत खिलके आता है और उसके साइड साइड में ऐसे बेलें बनी हुई हैं जोकि वो भी बहुत बहुत सुंदर लगती हैं देखने पर और एक तो सॉफ्ट कपड़ा एकदम नरम कपड़ा है तो नरम की वजह से वो बहुत अच्छा है मतलब हम लोग के घर में सबको पसंद आया है और केवल पाँच सौ रुपए का है तो पाँच सौ रूपए के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ आई है मतलब जितने हम लोगों ने सोचा नहीं था उससे भी बहुत अच्छा आया है और मैं तो बोलती हूँ कि ले लेना चाहिए क्योंकि पाँच सौ रुपए के हिसाब से ज़्यादा महँगा भी नहीं है और सही भी है क्योंकि पाँच का सेट है